میں آج یوم جمہوریہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یوم جمہوریہ کا تعلق ہماری ہندوستان کے آزادی سے ہے ہندوستان جو انگریزوں کا غلام رہا تقریباََ سو سال تک اس آزادی حاصل کرنے میں ہندوستانیوں نے بڑی جدوجہد کی آزادی کی لڑائی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی کئی جنگیں لڑی گئیں اور ناکامیاں بھی ملیں کئی بغاوتیں بھی ہوئیں لیکن آخرکار پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان آزاد ہو گیا گاندھی جی پنڈت نہرو اشفاق اللہ خاں بال گنگا دھر تلک اور دوسرے بھگت سنگھ وغیرہ نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی اور قیادت کی اس آزادی کی لڑائی کی جدوجہد کو آخرکار پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے بعد چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہندوستان کا آئین بنا اس کو یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے بی آر امبیڈکر نے قانون کی کتاب کو لکھا اور تمام